میرا پسندیدہ فنکار اگر فلمی دنیا کی بات کروں ایکٹر میں شاہ رخ خان ہے اس کے جو ایکٹنگ اس کی جو ہے وہ بالکل ریئل لگنے لگتی ہے اسی طرح عامر خان کی فلمیں مجھے اچھی لگتی ہے عامر خان بھی اچھے لگتے ہیں ایز اے پرسن اور اگر گانوں کی بات کروں تو راحت فتح علی خان نصرت فتح علی خان پاکستان کے کچھ دوسرے گلوکار جیسے کہ کیا کہتے ہیں عاطف اسلم ہیں اور اسی طرح انڈیا کے جوبن نوٹیال ہیں اور اسی طرح

اور بھی انڈیا کے سونو نگم ہیں اور دیگر بہت سارے گلوکار ہیں جو مجھے اچھے لگتے ہیں